मुझे अपने होमटाउन ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं जब अपने होमटाउन में जाता हूँ तो वहाँ पर जिस प्रकार की हरियाली एवम खेती किसानी पेड़ पौधे हुआ करते हैं वह सभी प्रकृति का सौंदर्य देख कर मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जिसकी वजह से मुझे अपना गाँव बहुत ही प्यारा है जब मैं अपने गाँव में जाता हूँ अपने इस शहर से तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर आम के बड़े बड़े पेड़ जिसमें रसीले फल लगे होते हैं चारों हरियाली होती है गाय भैंस ऐसे कई सारे पालतू जानवर होते हैं जिनकी सेवा करते हुए लोग दिखते हैं या सारा सौंदर्य एवम यह सभी दृश्य मुझे देख कर के बहुत ही अच्छा अनुभव होता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कहीं इस गाँव में ही रह जाऊँ ऐसे बहुत सारे अद्भुत दृश्य नदी तालाब होना जहाँ पर प्रतिदिन हम सुबह सुबह स्नान करने जाते हैं जब हम तालाबों में स्नान करने जाते हैं एवम नदी में स्नान करने जाते हैं तो उस समय में जो वहाँ का अद्भुत दृश्य होता है सूरज की थोड़ी थोड़ी सी किरणें पानी में पड़ती रहती है वहाँ पर नहाना मज़े करना बहुत ही अच्छा मुझे लगता है